मेरे किचन में बहुत सारे बर्तन हैं मैं दाल चावल बनाती हूँ कुकर में कई बार कुकर की बाटी में दाल रखती हूँ फिर उसको फ्राई करती हूँ मज़े में उसके बाद फिर वही बाटी में चावल रखती हूँ फिर उसके बाद दा सब्ज़ी बनाती हूँ फिर कई बार कुकर के डब्बों में चावल दाल रखती हूँ अलग अलग उसके बाद रोटी बनाती हूँ रोटी बनाने के लिए मेरे पास चकला बेलन तवा रोटी सेकने के लिए चिमटा फिर रोटी रखने के लिए हॉटश्पॉट रखा है इसका वो फाइवर का और उसके बाद में मैं हलवा बनाती हूँ गाजर का तो वह पीतल की कढ़ाई में मोटी कढ़ाई में बनाती हूँ उससे अच्छा सिकता है हलवा और उसको उसमें चलाने के लिए सराठा लगता है क्योंकि चम्मच से पूरा कढ़ाई को पैंदी में जंग जल जाता है इसलिए सराठे से उसको चलाते हैं हलवे को और रवी को हलवे को भी उसी से बनाती हूँ हम पान पुरी बनाते हैं उसके लिए भी एक मोटा तवा लगता है पानपुरी को पीसने के लिए सिलबट्टा भी लगता है सिल बट्टे का भी उपयोग करना पड़ता है